भारत में अब आने जाने कि व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी हो गई हैं जोकि सबसे अच्छी व्यवस्था तो ट्रेन के माध्ययम से होती हैं जिसमें कि अब ट्रेनों कि वैसी स्थिति नहीं है जो पहले हुआ करती थी अब काफ़ी अच्छी स्थिति हो गई है यात्रियों को कोई भी ज़्यादा परेशानी तो नहीं होती लेकिन ये है कि अब अच्छा हो गया सिस्टम काफ़ी ट्रेनें टाइम पे भी चलने लगी और अब ऐसी ट्रेनें आ गई जैसे वंदे भारत जैसे किसी को जल्दी भी जाना हो तो आपके लिए ऐसा है कि कुछ समय पहले आप पहुँच जाएंगे जल्दी से जल्दी तो साफ सफाई के लिए भी रेलवे ने काफ़ी ध्यान देते हुए बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है जिसमें सारे भारतीय लोग एक दूसरे शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं अब बहुत अच्छा हो गया है सारा एक तो एलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया है डीजल इंजन को हटा दिया गया है कई जगह से और कई जगह तीन तीन चार चार ट्रेक भी बनाए गए हैं जिससे कि एक साथ कई गाड़ियां एक साथ आना जाना होता रहता है अब वैसा नहीं है जैसे किसी गाड़ी को निकालने के लिए किसी गाड़ी जो रोका जाए अब ऐसा बहुत ही कम रह गया कि किसी गाड़ी को निकालने के लिए किसी गाड़ी को रोका जाता है ये ट्रेन के माध्यम से बहुत ही अच्छा सिस्टम हो गया है अपने भारत में इसमें तो इसमें तो कोई भी कहीं से कहीं तक कोई प्रॉबलम नहीं है लोगों को और रोड के माध्यम से भी बहुत अच्छा हो गया है कि हरेक व्यक्ति हरेक गाँव में रोड हाइवे से जुड़ा हुआ है कोई भी रोड ऐसे नहीं है जो हाइवे मेन रोड से जुड़ी नहीं हो है न तो गाँव गाँव में भी जाकर आप देखेंगे कि ऐसी सड़कें बन चुकी हैं कि बस से ले के कोई भी बड़ा वाहन जा सकता है तो गाँव में जैसे आदमी पहले गाँव से निकलता था तो टाइम पे अपने हॉस्पिटल हो या कोई भी उसके काम में हो तो शहर आने जाने में उसको काफ़ी प्रॉब्लम होती थी लेकिन अब ऐसा नहीं है अब ऐसा है कि आदमी दस पंद्रह मिन्ट किलोमीटर है उसका गाँव शहर से तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको पंद्रह बीस मिनट ही लगते हैं शहर पहुँचने में और जिससे कि उसका जो भी सामान है या सब्जी है या फल है जो भी उसकी बिक्री का सामान है तो वो जल्द से जल्द खराब होने से पहले डिलीवरी कर देता है वो तो उसमें ऐसा है कि सभी लोगों को एक ऐसा प्लेटफार्म मिल चुका है कि आदमी अब विकास जल्दी हो रहा है क्योंकि जब हाइवे और रोडें अच्छी हो गई हैं तो विकास क्यों नहीं होगा इसलिए भारत अब विकाससील देशों में शामिल हो चुका है थैंकयू